आओर बियाह शादीमे फोटो घीचयके चाही बियाह शादीमे फोटो घीचना चाही आओर हमरा से हम सीखय लए चाहय छियै पढ़ल लिखल तऽ नहि छियै ओतना कम सम पढ़ल लिखल छियै आओर आओर फोटो घीचना चाही बियाह शादीमे उपनयनमे बियाहमे आओर उपनयनमे मुरनमे आओर बियाहोमे फोटो घीचयके चाही मूरनमे फोटो घीचयके चाही फोटो घीचना चाही उपर सबके बढ़ना चाही आगू खूब फोटो घीचना चाही मुरनमे बियाहमे उपनयनमे फोटो घीचयके चाही उपनयनोमे आओर बियाहोमे शादीमे सबके फोटो घीचना चाही